दौड़ लगाना बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए बहुत फायदेमंद होता है ये इन्सान को स्वस्थ रखता है और स्वस्थ के साथ साथ इन्सान बहोत बीमारियों से युक्त भी रहता है जैसे कि हम बच्चों से ही शुरुआत करें बच्चों की ही बात करें तो बच्चे का दिन भर में जो खान पीन रहता है जो उनकी एक हैबिट रहती है उसमें दौड़ना बहुत इम्पोर्टेन्ट है अगर स्कूल के बच्चों का कुछ समय उनको तीस मिनट का समय अगर उनको डेली दिया जाए स्कूल टाइमिंग में कि स्कूल में ही उनको दौड़ना है तो वह उनके हेल्थ के लिए इतना फायदेमंद रहेगा कि उनको भागने से सबसे पहले तो उनको भूख लगेगी भूख लगने से वो अच्छा भोजन लेंगे अच्छी मात्रा में खाएँगे जिनसे उनका जो डेवलपिंग शरीर होता है बच्चों का शरीर तो आप खुद ही जानते हैं ऐसा रहता है विकसित शरीर कि जितना अपन इनटेक मतलब देंगे वितना वो रिजल्ट देगा तो बच्चे दौड़ेंगे सिर्फ एक सिटिंग बैठ के पढ़ना स्कूल जाना में तो आज के तारीख में कोई उसका यूज़ नही होता है हम जितना फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो फिजिकल एक्टिविटी में सबसे पहले बच्चों के लिए दौड़ना ही आता है अगर वो दौड़ेंगे दौड़ में भाग लेंगे या दौड़ प्रकार के जो दौड़ने वाले जो गेम्स रहते हैं अगर वो ज्यादा मक्सिमम खेलेंगे करेंगे तो जिससे कि उनको हैबिट होगी खाने की ज्यादा और वो स्वस्थ रहेंगे तो दौड़ना बहुत इम्पोर्टेन्ट है बच्चों के लिए और बच्चों को दौड़ना भी चाहिए और ये बात तो बच्चों की थी स्कूलों में यही चीज बड़ों पर भी लागू होती है कि बड़े लोगों को भी ये एक हैबिट होनी चाहिए कि ज्यादा नहीं तो सुबह के टाइम पर अगर वो दस मिनट का भी वक्त निकालें और दौड़ें तो जिससे आगे की लाइफ के लिए उनके लिए स्वस्थ रहेगा उनका शरीर और उनको कोई लॉस नहीं रहेगा